میں نے جب بھی کوئی آرٹ بنائی ہے تو سب سے پہلے میں اس کی تحریک کرتی ہوں تاکہ میرا آرٹ خوبصورت اور بہترین بن سکے شروعات کے دنوں میں تو مجھے آرٹ بناتے وقت اور بنانے میں بہت مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کی وجہ سے مجھے بہت سارے چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا میں اس کی تحریک کرتی ہوں تاکہ وہ خوبصورت اور بہترین بنے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے پہلے اس کی تحریک کرنا ضروری ہوتا ہے اسی کہ وجہ سے میں آج اب اپنا آرٹ بہت ہی خوبصورت بنا پاتی ہوں اور بہترین بھی دکھتا ہے کسی بھی انسان کی تحریک اس کی اصل بنیاد ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مشکلوں کا سامنا اور ان کا حل نکالنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے آرٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آرٹ میں کوئی نا کوئی سبق چھپا ہو دیکھنے والے کو وہ بہت پسند آئے اور اس کا بہت زیادہ سے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے